जय झूलेलाल मूंखे हिकु धं पंहिंजे धंधे जे लाइ लोन खपंदो हो त मूंखे ॿुधाए सघंदा आहियो छा छा डॉक्यूमेंट कागरु लॻंदा मूंखे मुंहिंजो ईअं बर्गर जो फ्रेंचाइजी आहे जेकी मूंखे वठिणी आहे जेकी कुझु पंज लख ताईं ईंदी त हो मूंखे चेंबूर जे इलाइक़े में खोलिणो आहे हा अछा त मुंहिंजा डॉक्यूमेंट्स त सभु रेडी आहिनि ईअं शइ अपना असांजो जेको आधार आहे पेन आहे मुंहिंजो फ्रेंचाइजी जो जेका एग्रीमेंट आहे ऐं जेकी रेंट ते जॻहि हू बि एग्रीमेंट ठही वई आहे त की माना हे व्याजु छाहे हूंअं इहो जेको मूंखे लॻिणो आहे

पर छा मां कॾहिं लोन वरितो नाहे त मुंहिंजो अछा ईअं हिसाबु आहे अछा त हीउ ॾिसो अछा त हीअं घणनि ॾींहनि जो प्रोसेस आहे माना अगरि अॼु मां सुभाणो मां डॉक्यूमेंट सब्मिट कयां जेको बि हिसाबु किताबु आहे तव्हांजो प्रोसेसिंग फीस आहे हू मां अगरि ॾेई वठंदुमि त हुन खां पोइ घणे ॾींहं में मुंहिंजो लोन पास थी वेंदो अछा ठीकु आहे समुझी वियुमि त मूंखे हिकु ॿ ॾींहुं ॾियो मां जेसिताईं कागरु सभु करे वठी रखंदुमि जिरोक्स करे मां सब्मिट करायां थो ओके ओके जय झूलेलाल